یہ توازن میرے تخلیقی عمل کا بنیادی حصہ ہے حقیقت پسندی مجھے دنیا کو اس کی اصل شکل میں دیکھنے اور دکھانے کا موقع دیتی ہے انسانوں کے جذبات معاشرتی حالات اور روز مرہ کی زندگی کی پچیدگیوں کو اجاگر کرنے کے لیے دوسری طرف تجدیدی تجدید مجھے ان احساسات اور تصورات کو بیان کرنے کی آزادی دیتی ہے جنہیں الفاظ یا شکلوں میں قید کرنا مشکل ہوتا ہے میں اپنے کام میں اکثر حقیقت کا ایک ایسا عکس دیکھتا ہوں جو ظاہری سطح سے آگے جا کر ناظر کی ذہن میں سوالات ابھارتا ہے میں روز مرہ کی چیزوں کو تجدیدی علامتوں میں ڈھلتا ڈھالتا ہوں تاکہ ہر دیکھنے والا اسے اپنے تجربے کے مطابق سمجھ سکے